औ हेलौ अह बेयाव थांनोथ' थांगौआनोमोन आंबो थांगोन बेयाव स्टुडेन्टफोरखौ नायनासो लागोननो गारिया बेसेनखौ बुरजा थांबा इसे बुरजा लागोन खम थांबा इसे खम थांगोननो औ गोबां दङ सानबेसे माने सानथामनि लानोसै सानथाम औ थांग्राफोराबो बुरजायैनो दङ ओरैनो नैजिसोआनो जालांगोन औ जागोन जागोन जोंनि अह जोंनि जानायनि बिदि बाजेदआव थांसिगोन बियो जानाया आरो गारियाव खावसे थांसिगोन ओजों ह'टेलाव जाहैनांगोन ओजोंनिफ्राय लांफाबा बया जालांनायनि एसे चान्स थायो ना ओंखायथ' जों लांनानै ह'टेलफोरावनो जाहैनोसै बाजेदखौल' ओरैनो फैसाखौ जों ह'टेलाव जाहैनो थाखाय लांनांसिगोन गारिना आरो एक्स्त्रा जासिगोनथाय

फुङावनो थांनोसै बा बाजिसोआव ओंखारलांनोसै न'निफ्राय अह जागोन जागोन बै अह जागोन दे जागोन खबर हरगोन दे अह दे